नमस्ते भैया हमको धान खरीदना है भैया काला नम काला नमक धान अच्छा कितने का है अच्छा क्या रेट है अच्छा अच्छा सात सौ आठ सौ अच्छा पाँच सौ से लगाए के छह सौ आठ सौ अच्छा इसके अलावा कौन कौन धान है भैया पाँच सौ चौबन धान में मोती सोन् सोनम अच्छा बासमती बासमती वगैरह वाला सात सौ रुपैया किलो कम नहीं करोगे भैया ठीक जो बहुत महंगा बता रहे हो चावल जो सही दाम लगाओगे तब लेंगे दस किलो लेना है दस सही दाम बताओ भैया दस किलो पचास कम बता रहे हो तो दस किलो लेना है उसके दाम जोड़ के बताओ हमका कितने में है पचास कितने में है पचास कम दे दें भैया सात सौ में साढ़े छह सौ दें अच्छा ठीक नमस्ते भैया